हाँ मुझे करियर को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा जो कि मैं ट्वेल्थ पास होने के बाद मैं यू जी के लिए एडमिशन ले रहा था मुझे बीकॉम टैक्सेशन में एडमिशन लेना था लेकिन वो इत्तेफाक से और कॉलेजों में वो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ जो कि मेरा उस कॉलेज में एडमिशन लेना और फीस देना बहुत मुश्किल था और मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं वो फीस पाऊंगा तो फिर मैंने आर्थिक मजबूरी के कारण दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं था और और भी कॉलेज में वो सब्जेक्ट नहीं था लेना मुझे टैक्सेशन था लेकिन मैंने मजबूरी के कारण बीकॉम ले लिया